ڈینگو بخار اور ملیریا جیسی مچھروں سے پیدا ہونے والی بیماریوں کو روکنے کے لیے الگ الگ طریقوں پر عمل کیا جاتا ہے یہ بیماریاں خاص کر گندگی رکے ہوئے پانی اور لاپرواہی کی وجہ سے تیزی سے بڑھتی ہیں